ते ओह्दे कन्नै कन्नै गै में किश कम्म करना जेह्दे आस्तै जेह्दे आस्तै जेह्दी में अपने उप्पर चली सकां अपना खर्चा आपूं कड्डी सकां ते होर ओह्दे कन्नै कन्नै गे में एस्स आई दी त्यारी करनी ऐ ते जेल्लै मेरी नौकरी लग्गी जाह्ग ओह्दे कोला बाच अ'ऊं लोकें दी मदद करन चाह्न्नी आं

तां उ'नें सारे बच्चें दी मदद करनी ऐं उ'नें जे बी मेरे कोला होग सारें दी मदद करगी ते हून जि'यां के तुसें दिक्खेआ कि होर बड़े सारे हुंदे कि गड्डी बिच अस जन्नें ते उत्थैं औरतें ते कुड़ियें कन्नै छेड़छाड़ होंदी में दिक्खेआ होर में अपने कन्नें कन्नै सुने दा बी ऐ अ'ऊं चाह्न्नी कि में इस चीजा गी रोकी सकां ते होर अ'ऊं इस चीजा गी रोकी सकां में उ'नें सारियें कुड़ियें दी मदद करना चाह्न्नी आं जेह्ड़ियां उस दुख बिच चलदियां न अपनियां गल्लां कुसै कन्नै शेयर नीं करी सकदियां जे साढ़े कन्नै एह् होआ जां उस बंदे ने एह् कीता एह् कीता नेईं करी सकदियां अ'ऊं एह् चाह्न्नी जेल्लै मेरी नोकरी लग्गै ते उ'नें सारें दी मदद करनी ऐ में उ'नेंगी इस तरीके कन्नै मनाना ऐ के ओह् अपनियां सारियां गल्लां मिगी सनान ते कोई बी डरन नेईं ते ध्यान कन्नेै सनान ते में उ'नें सारें दी मदद करगी के तुस सनाओ के तुसें गी केह् गल्ल ऐ केह् तकलीफ ऐ ते केह् ऐ ते अ'ऊं उनें सारें दी मदद करनी ऐ